اترپردیش کا ہیلتھ کیئر سسٹم مختلف عوامل کی وجہ سے دوسری ریاستوں اور ممالک کے مقابلے میں مختلف چیلنج کا سامنا کرتا ہے یہاں کی صلاحیتیں اور کمزوریاں مختلف ہیں صلاحیتیں عوام کا صحت کے پروگرام عوامی صحت کے پروگرام ریاست میں مختلف عوامی صحت کے پروگرام چلائے جا رہے ہیں جیسا کہ مہیناً سوست یوجنا راشٹریہ سوست مشن وغیرہ حکومتی کوشش حکومت نے صحت کی بنیادی ڈھانچے میں بہتری کے لیے مختلف مصنو منصوبے شروع کیے ہیں جیسا کہ نئے اسپتالوں کی تعمیر اور موجودہ اسپتالوں کی اپ گریٹیشن ماہرین کی دستیابی بڑے شہروں میں کچھ اچھے طبی ماہرین اور اسپتال موجود ہیں جہاں جو معیاری علاج فراہم کرتے ہیں کمزوریاں معیار طبی سہولتوں کا معیار عموماً غیر مساوی ہے دیہی علاقوں میں بنیادی طبی سہولتیں محدود ہوتی ہیں جب کہ شہری علاقوں میں معیار بہتر ہے رسائی دیہی علاقوں اور اور دور دراز علاقوں میں لوگوں کو طبی سہولت تک رسائی میں مشکلات پیش آتی ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے صحت کی خدمات کی دستیابی میں فرق ہوتا ہے عملے کی کمی طبی عملے کی کمی اور ان کے کم تربیت بھی مسائل کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے علاج کے معیار پر اثر پڑتا ہے مالی وسائل کی کمی صحت کے شعبے میں مالی وسائل کی کمی ہوتی ہے جو کہ بنیادی ڈھانچے اور سہولتوں کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے بنیادی ڈھانچوں کی کمی بہت سی جگہوں پر بنیادی صحت کی سہولتوں کی کمی ہے جیسا کہ اسپتال کلینکس اورادویات کی دستیابی مجموعی طور پر اترپردیش میں صحت کی خدمات کی بہتری کے لیے مزید توجہ وسائل اور اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ معیار اور مساوی صحت ہوسکے